नमस्ते दीदी ठीक है दीदी हाँ दीदी बताइए कैसा लेना है हमारे यहाँ फैंसी अच्छी अच्छी डिजाइनों कि कानो में का गले में का मिलता है हाँ हाँ दीदी अच्छा अच्छा अच्छा दीदी तो सोमनाथ तो साठ पैंसठ हज़ार घड़ी है

अच्छा अच्छा तो डिजाइन कैसा चाहिए दीदी अच्छा न्यू ही है अच्छा वज़न दीदी अच्छा और क्या क्या बताई हैं दीदी हाँ हार तो मान लीजिए आपका हो गया न्यू फैंसी में अच्छा अच्छा अच्छा हाँ एक ठो टीका हो गया हाँ हाँ एक ठो नाथिया हो गया एक तो कान में का तो काम में का दीदी आपका कितने तक वह कितने तक रहेगा अच्छा वह भी फैंसी में रहेगा मतलब आपको पाँच चीज़ लेना है मैम अच्छा कितने दिन तक दीदी आपको देना पड़ेगा अच्छा पंद्रह बीसवें दिन में चलिए दीदी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका बन जाए हाँ कोशिश करेंगे तो आपका पहिले से पहले मतलब बन जाए हाँ अच्छा हाँ हाँ दीदी

अच्छा